असां खुले पाणीअ में वेंदा आहियूं नदीअ में बहाव जिते हूंदो आहे ओॾे वेंदा आहियूं ऐं जिते गहिरो पाणी हुजे ऐं चट्टान वग़ैरह न हुजनि असां ॾाढो सावधानीअ सां तरंदा आहियूं ऐं ॾाढो सावधानी करे हलंदा आहियूं जिते चट्टानूं हुजनि या फिसलनि वारा पत्थर हुजनि त उते ॾाढो धीरे करे वेंदा आहियूं ऐं जंहिं पासे बहाव तेज़ु हूंदो आहे त उन पासे असां न वेंदा आहियूं ऐं जिते चट्टानूं या फिसलनि वग़ैरह या इहो जेको सेंवर वग़ैरह हूंदो आहे त उन पासे असां न वेंदा आहियूं ग़लतीअ सां किथे पहुची वेंदा आहियूं त सावधानीअ सां उतां निकिरी ईंदा आहियूं ऐं ॿिए खे बि असां मना कंदा आहियूं त हिन पासे न वञिजो हिन पासे ख़तरो अथव हिन पासे तेज़ु बहाव अथव त ओॾे न वञिजो या चट्टानूं वग़ैरह या फिसलनि वग़ैरह आहे असां ॿिए खे बि मना कंदा आहियूं ऐं ॾाढो सावधानीअ सां हली करे ऐं तरंदा आहियूं ऐं तरी करे पोइ जिते आहे त फिसलनि वारीअ ते कोशिश करे न वेंदा आहियूं ग़लती सां वञूं त उतां सावधानी सां निकिरी ईंदा आहियूं ऐं बहाव जितों हूंदो आहे तेज़ु उन पासे न वेंदा आहियूं ऐं पाणी जिते घर हुजे जा पत्थर न हुजनि जा सेंवर न हुजे उते ई तरणु पसंदि कंदा आहियूं